हाँ जी मैम मैम हमें खाना ऑर्डर करना था आपकी मैम मुझे वेज और नॉन वेज दोनों करना है क्या आप मुझे अपने यहाँ की स्पेशल चीज़ें बता सकते हैं हाँ जी हाँ जी तो हमें ऑनलाइन चाहिए था घर पर क्या आप भिजवा देंगे तो मैम मैं फ़ोन पर ऑर्डर करना चाहती हूँ आप मेरा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो हाँ जी मैम दो फुल प्लेट कर दीजिए नॉन वेज में आप टिक्का में कर दीजिए और एक बार्बिक्यू प्लैटर कर दीजिए मैम नॉन वेज खाने वाले चार जन हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम और खाने में मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करवाइएगा ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है नहीं मैम बस इतना ही कर दीजिए और कुछ मिठाई में भी मिलेगा तो हाँ जी जी मैम तो मैं आपको आप मे को कुछ पेमेंट का भेज दीजिए तो मैं आपको उसपे पेमेंट कर दूँ हाँ जी मेम मेरा खाना कितनी देर में आ जाएगा

हाँ जी मेम जी धन्यवाद मैम